जब मुझे अपने डांस के रूटीन के लिए संगीत को चुनना होता है तब सबसे पहले तो मैं उस संगीत को सुनती हूँ संगीत को सुनने के बाद ही ये हम डिसाइड कर पाते हैं कि इसपे हम डांस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अच्छे से संगीत को सुनने के बाद उस पर थोड़ा थोड़ा उसको करके भी देखते हें कि इसपे जो जिस प्रकार से पोज़ बनाना है या एक्शन करनी है या किस प्रकार से नृत्य होगा वो भी ध्यान में रखना पड़ता है और वैसे ही वैसा हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही फिर हम संगीत को चुनते हैं संगीत के शब्दों की ओर भी ध्यान देते हें कि वो जिस गाने के ऊपर हमको डांस करना ही है जिस संगीत के ऊपर हमको डांस करना है उस शब्द के बोल कैसे हैं उसके बोल कितने मीठे हैं या कितने करने लायक हैं इसके आधार पर फिर मे अपना जो डांस के लिए जो संगीत है उसको चुनती हूँ